میرا میرا گھر مدھوبنی میں ہے مدھوبنی میں ایک جگہ جھنجھار پور پڑتی ہے جہاں آرٹس اسکول ہے یہاں طرح طرح کی آرٹس سکھائے جاتے ہیں بہت سارے بچے ایڈمیشن لیتے ہیں طرح طرح کے آرٹس سکھائے جاتے ہیں ان کو جیسے کہ مصوری پینٹنگ انہیں شروع شروع میں بچوں کو پینٹنگ سے دھیرے دھیرے چیزیں سکھائی سکھائی جاتی ہے پھر جیسے کہ اسکیلپچر پتھر یا مٹی پر تصویر بناتے ہیں بہت اچھی اچھی تصویریں بناتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ صحیح میں انسان کو بنا دیا ہے صحیح میں وہ چیزیں بنا دی ہے اصلی لگتے ہیں وہ چیزیں خطاطی خوبصورت خوبصورت اور فنی انداز میں لکھاوٹ ہے لکھاوٹ کو خطاطی کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت لکھتے ہیں پینٹنگ بناتے ہیں بہت ہی اچھے سے لکھتے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ پین سے موتیاں جھر رہی ہیں عکاسی کیمرے کے ذریعے مناظر افراد کی تصویریں لیتے ہیں تصویر کھینچتے ہیں بہت اچھے سے تصویر کھینچتے ہیں تو ان کو اچھے اچھے سے ہوتا ہے اچھا لگتا ہے اور ان کی تعریف ہوتی ہے میوزک آواز اور آواز اور سازوں کے ذریعے اپنی کہانی بتاتے ہیں عکاسی بتاتے ہیں بہت ساری چیزیں آوازوں کے ذریعے ہی کہہ دیتے ہیں رقص جسمانی حرکات کے ذریعے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں ایک ادب ہے شاعری افسانے کے شاعری افسانے کے افسانہ ناول کہانیاں ان سب سے یہ ہو ان ان سب کہانیاں لکھتی ہیں